जैसे कि बच्चे सबको खेल खेलने कूदने के लिए सरकार को देना चाहिए फील्ड जगह माने गार्डन गार्डन खेलने कूदने के लिए देना चाहिए बच्चा सबको बेल वाटर देना है थी बैडमिंटन देना है लीडो छक्का देना है बच्चे सबको खिलवाना है बच्चे सबको सेरे चीज फील्ड देना चाहिए कि बच्चा सब खेलेगा तो दिमाग हल्का रहेगा या माइंड फिरि रहेगा तो इसीलिए बच्चा सबको सभी चीज ब देना है लेकिन ऊपर से सरकार देता है बीच वाला को खा खा जाता है ऊपर से ऊपर गायब कर देता है तो बच्चा सब को सब चीज के लिए परेशानी है दिक्कत होता है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है बच्चा सब खेलेगा कूदेगा थोरा सा इधर उधर तब तो माइंड फ्रेस रहेगा त इसलिए सब चीज को बच्चा सब को व्यवस्था मने नहीं है ढंग तो इस इस चीज से बच्चा सब का व्यवस्था नहीं है इसलिए बच्चा सब खेल कूद नहीं पाते हैं बच्चा सब के दिमाग लोड पड़ता है बच्चा सु ना ही ढंग से पराही कर पाता है मजदूर आदमी है थोड़ा सा ई सब अपना जगह जमीन नहीं है तो गार्डन रहेगा फील्ड रहेगा तब तो वही में बच्चा सब खेलेगा बच्चा स खेलेगा अच्छा सब चीज के व्यवस्था होना चाहिए कोई चीज का व्यवस्था नहीं है खेलने का कुछ नहीं है तो कैसे होगा बच्चा सब के इही सब परेशानी है तो इसलिए बच्चा सब को देखना है आगे बढ़ाना है खेलेगा माइंड फिरि रहेगा घूरेगा तब तो बच्चा सब पढ़ेगा कुछ नहीं है ई सब व्यवस्था कुछ नहीं है गाँव में मेरे कुछ नहीं है बस वाले जिले में कुछ नहीं है सब चीज को परेशानी है दिक्कत है त इसलिए बच्चा सके केतना करना है खेलने कूदने के लिए व्यवस्था करवाना है करना है देखना है कि बच्चा सब कती करता है कि नहीं करता है त इसीलिए